हैलो ओला टैक्सी मां जूनागढ़ खां सूरत पहुंती आहियां पर मूंखे टैक्सीअ वारो रोक पैसा थो चवे पर मूंखे तव्हांजो यूपीआई आईडी ॿुधायो त मां तव्हांखे फोनपे गूगल पे ते तांखे पैसा मोकिले सघां छा करे मूं वटि हीअंर रोक पैसा न आहिनि